हेलो जी सीता राम कौन बोल रहे हैं भैया जी क कहाँ से बोल रहे हैं मइतपुर से जी बताएँ बराबर शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स से सोनू जोशी बात कर रहा हूँ मैं अच्छा अच्छा कहाँ पर भैया खजुराहो अच्छा अच्छा

अच्छा दो मार्च को एक मिनट मैं देख कर बता रहा हूँ आपको हाँ हाँ वन सेकेण्ड वन सेकेण्ड मैं बता रहा हूँ आपको ना तो कितने दो मार्च को बताया ना आपने हाँ जी हाँ जी हमारे पास एक पूरी सीट खाली है दो मार्च को लक्जरी ट्रेवल्स में है ना लक्जरी बस द्वारा अच्छा अब आप बताए क्या बताना चाह रहे थे अच्छा दस लोगो के लिए एक छोटा मतलब सेल्फ चाहिए आपको है ना सेल्फ चाहिए फुल एसी में ना अच्छा अच्छा इसमें भाई साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ट्रेवल्स है ऑनली ट्रेवलिंग के लिए गाड़ी चाहिए कि सिर्फ जैसा आप कई लोग जाते हैं ट्रेवलिंग पर तो भैया वो बोल देते हैं मुझे की मुझे खाना पि खाना पीना वगैरह सब टोटल हमारा रहेगा या आप करेंगे ऐसा कुछ तो वो वाली समस्या बताएं अच्छा अच्छा अच्छा तो ये समथिंग खजुराहो आपके महितपुर में पिकअप करने आना पड़ेगा गाड़ी को या आप इंदौर आ जाएँगे हूँ हूँ चलिए ठीक है आप छ दस दस मेंबर हैं आपके पास तो इसमें बच्चे वगैरह भी हैं या ओनली एडल्ट लोग हैं अच्छा अच्छा बड़े लोग मत सब शामिल हैं है ना तो मुझे भाई साहब थोड़ा सा क्या है कि बताएँ कि इसमें क्या है कितने बच्चे हैं कितने बड़े लोग हैं कितने बुजुर्ग लोग हैं अपन उस हिसाब से मैं क्या अब आपको टिकट बता देता हूँ है ना अपन फाइनल कर जी अच्छा अच्छा अच्छा टोटल ग्यारह मेंबर हो गए है ना ग्यारह मेंबर का स भाई साहब बताऊँ तो मैं यहाँ से क्या है समथिंग बारह तेरह सौ किलोमीटर का टूर है है ना गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है गाड़ी में जो भी टोल वगैरह है वो सब कम्पनी का रहेगा आपको किसी भी प्रकार का किराया खर्चा कुछ भी नहीं देना है ओर ड्राइवर का खाना वगैरह भी सब कम्पनी देती है आपको सिर्फ यात्रा पर जाना है और यात्रा से रिटर्न आना है इसका पर हेड मैं आपको बताऊँ चौदह सौ रुपए एक सवारी का रक लगेगा हाँ चौदह सौ रुपए एक सवारी जाना प्लस आना दोनों हो जाएगा उसमें और इसके अलावा अगर आपका कोई अननैसेसरी और कोई खर्च होता है या आप कहीं और घूमने जाना जाते हैं तो उसका पर हेड तीन हजार रुपए के हिसाब से हर एक दिन का एड कर दिया जाएगा उसमें है ना ठीक है आप मुझे डिस्कसन करके बताइएगा अपनी फैमली में डिस्कंसन कर लेना आप और उसके बाद बताइएगा है ना ठीक ठीक थैंक यू